जी जी पुछैत रहौं सर जी हम तऽ एलहुँ हन की कहै छै दरभङ्गा डिस्टिकसँ जी अहाँकेँ होटलमे सर ठहरल छी आ रूम नम्बर पच्चीसमे तऽ अपना होटलमे सर की की सुविधा छै अभी भोजनके मामलामे

अच्छा अच्छा

जी

अच्छा अच्छा सर अभी तऽ दिनके समय छै तऽ चावले खायके इच्छा रहै तऽ यदि चावलके साथ साथ ओहिमे और की की भए जेतै सस्ता अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा पानोके व्यवस्था छै जेना मिथिलाके तऽ अपना सभकेँ नियमे छै जे खायके बाद जे छै से पान खयबाक चाही हँ हँ प्रधानता अछि माछके पान आ मखानके एहिसँ हुँ ओ पानेके चलते तैँ तऽ हम कहिऐ मतलब मिथिलाञ्चलमे रूम किया नहि जल्दी भेटै छै ओ तऽ आइ सन्योगसँ एलहुँ तऽ हमरा भेट गेल ओह भेट गेल ओह की कहब एलहुँ तऽ आब ओहिठमा जे छै से मतलब एगो आदमी तखन खाली करिते रहै तखन पकड़ा गेल तैँ भेट गेल नहि तऽ भेटिते नहि रहै हमरा कतहुँ हँ ई सब तऽ सबकुछ सुन्दर व्यवस्था यऽ आ खाइयोके जे सब किछु अहाँ कहलहुँ सब किछु तऽ बहुत नीक व्यवस्था छै एतऽ अच्छा सुबहमे नाश्तो सबके कोनो प्रबन्ध रहै छै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा ठीक छै सर बुझि गेलियै आब अभी पहिले तऽ माछ कहलहुँ तऽ माछ खुआबु खुब हमरा बढ़िऑं सनक माछ भात आ सलाद लए लेब कनि आ पापड़ आओर दही चीनी ई ऑर्डर हमर कनि लिख लिअ आ हमरा कनि जल्दीसँ यथाशीघ्र भेज देबै ठीक छै सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक छै सर नमस्कार नमस्कार ठीक छै सर नमस्कार